जॾहिं बि मां पंधु करणु या डुकण लाइ सुबुह जो वेंदो आहियां तॾहिं मां पुराणा हिंदी ऐं सिंधी गाना ॿुधणु पसंदि कंदो आहियां ऐं जंहिंमें मुंहिंजा मुख्य गायक आहिनि मोहम्मद रफ़ी साहब किशोर कुमार ऐं अहिड़ा ई सिंधी भॻत कंवर राम जा मास्टर चंदर जास गीत ॿुधणु पसंदि कंदो आहियां इन खां सवाइ असां इहो ध्यानु रखंदा आहियूं की जेतिरी असांजी डुकण जी कैपेसिटी हुजे ओतिरो ई डुकूं उन खां वधारे न कयूं जंहिंमें असांखे तकलीफ़ु पए इन खां सवाइ असां डुकण खां गॾु धीरे धीरे हलण जी मौज बि माणींदा आहियूं जंहिंमें जीअं थकावट न थिए ॿई ॻाल्हियूं थियनि असांजी एक्सरसाइज पूरी तरह खां थिए थोरो डुकणु थोरो पंधु हलणु अहिड़े नमूने असां पंहिंजे डुकणु कार्यक्रम खे रोज़ु सुबुह जो कंदा रहंदा आहियूं